जोङो माइखौ आलि खोनानै फोयो आरो माइखौ जोङो फोनायनि उनाव माइ देरब्ला जोङो गायो आरो फुयो फुनानै जोङो माइ फुनानै जोङो गायो आरो सोरबा मानसिफोर बिदिनो गाग्लिबा आलियाव जों बेफोरखौबो बादा होनांगौ जायो आरो दाउफोराबो माइफोराव गाग्लियोबा जोङो होनांगौ बायद्य' जायो आरो मोसौ बोरमा दाउफोर हाबफैयोब्ला जोङो बेफोरखौ बादा होनांगौ जायो आरो बिनिफ्राय जोङो माबोरै बोखां माबा मायखौ रैखा खालामनांगौ दाउफोर जेनेबा दाउफोरा जेनेबा माइ देरनाय समाव जाफैयोब्ला जोङो बेफोरखौ होनांगौ बायद्य' जायो आरो बेनिफ्राय जोङो रैखा खालामनांगौ जायो